कलाऊं इलाही तरह जूं थींदियूं आहिनि कलाऊं शैलियूं इलाही तरह जूं थींदियूं आहिनि पंहिंजी पंहिंजी कलाकारियूं पंहिंजे पंहिंजा कारीगरी हर शहर मां जीअं हिते एग़्जबिशन लॻंदियूं आहिनि त हर शहर जा कलाकार हलक हर शहर जी कलाकारी उहे पंहिंजे पंहिंजा खणी ईंदा आहिनि कोई जीअं मराठी गुजराती और हर देश जा पंहिंजा पंहिंजा उहो ब्रांड खणी ईंदा आहिनि की इहे असांजी शैलियूं आहिनि इहे असां जूं कलाऊं आहिनि इहे असां जूं कढ़ायूं आहिनि उने खे ॾिसी करे असां बि सिखंदा आहियूं की कहिड़ियूं कलाऊं ऐं कहिड़ियूं जेको आहे सुठियूं सुठियूं इमब्रोइडिरी कोई कुझु काथां जी कुझु काथां जो कुझु शैलियूं जेको आहिनि सभु ॾेखाई ॾीदियूं आहिनि हर देश जूं हर शहर जूं हर पंहिंजी पंहिंजी जॻहि माण्हुनि खे क्वालिटियूं हूंदियूं आहिनि सभु ॾेखारींदा आहिनि ऐं उन में असां बि उन सां सिखंदा आहियूं की कहिड़ी कलाकारियूं आहिनि कीअं शैलियूं आहिनि जेके असां ॾिसी करे सिखी सघंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे असां पसंदि कंदा आहियूं